کئی نقصانات ہیں جیسے ہم ایک طرح سے ہاتھوں سے اپاہج ٹائپ کے بن گئے کچھ قلم سے لکھتے تھے اس کا اپنا ایک الگ لطف تھا جس میں ایک پن ہوتا تھا سیاہی ہوتی تھی کاغذ ہوتا تھا یہ تینوں چیزیں جہاں سے آتی تھیں ان ان لوگوں کا اپنا بزنس بھی ہوتا تھا اور ہمیں جو ہے وہ لکھنے کا ایک خاص لطف ہوتا تھا وہ ٹائپنگ وغیرہ کے ذریعہ سے وہ سب لطف نہیں رہ گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری یادداشت کمزور ہوگئی ابھی پہلے ہمیں دس دس فون نمبر یاد رہتے تھے چیزیں یاد رہتی تھیں ابھی سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کسی کا نمبر ہمیں اپنے گھر تک کا نمبر یاد نہیں ہے ہم اس کو جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے گھڑی ایک فون ایسی چیز ہے پتہ چلا وہ ایک پورا پیکیج ہے وہ گھڑی کو کھا گئی گھڑی ایک باقاعدہ ایک الگ سے اس کو ہم یوز کرتے تھے باندھتے تھے اس کا ایک الگ لمس اور ایک فیل تھا وہ ایک طرح سے ختم ہوگیا اور کئی چیزیں ہیں جو اس ٹکنالوجی نے ایک طرح سے اس کو نقصان پہنچایا ہے